मां पायल पई ॻाल्हायां गांधीधाम मां हा तव्हां केरु हा त मूंखे इंटीरियर कराइणो आहे पंहिंजे घर जो सॼो हा मूंखे मुंहिंजे घर में टे रूम हिक हाल हा ऐं बालकनी आहे त न स्कवायर फ़ुट जा तव्हां घणा वठंदा आहियो हुन में मूंखे सुठी तरह ईंअ सेट ई सम्झो सॼो घर जो इंटीरियर कराइणो आहे मूंखे

हा पर ॾाढा आहिनि टे सौ रुपिया त थोरा वियाजबी कयो न हा पर तॾहिं बि थोरा न वियाजबी जीअं ॾिसो न तव्हांखे जीअं त थोरा वाजबी कराइजो असांखे चङो अञा अॻियां बि पोइ मां ॿियनि साहेड़ियुनि खे बि चवंदमि रिश्तेदारनि खे चवंदमि हिते कम सुठो आहे हिन खां करायोस हा न थो अढाई सौ ताईं ॾिसो न अढाई सौ ताईं कराए ॾियो न हा मां सम्झां थी पर हाणे ॾिसो न अढाई सौ ताईं कराए ॾियो त पोइ हुन में मूंखे सेटियूं ठहाराइणियूं आहिनि दीवारुनि ते इहो जेको लॻंदो आहे हाणे हा हा किच न किचन में जीअं कॿट विझाइणा आहिनि रूमनि में अॼकल्ह जीअं सॼो बाथरूम में बि कॿट वॿट ठहन हा सही आहे पर तॾहिं बि अढाई सौ रुपिया सही अथव अढाई सौ रुपिया करे ॾियो पोइ वरी आहिनि ॿिया बि न न अढाई सौ सही अथव न त पोइ मां ॿिए कंहिंखे चवां अढाई सौ सही अथव न न न न अढाई सौ अढाई सौ रुपिया ई सही आहिनि अढाई सौ रुपिया हा वरी छा अॻियां बि मां मुंहिंजो जीअं ते भेनरुं आहिनि उनखे चवंदमि त मुंहिंजी हिते सोशल बि ॾाढी आहे त मां थोरो एडवर्टाइज बि कंदमि तव्हांजो सुठो कम हूंदो त माण्हू पुछी वेंदा मूंखां हे कंहिंखां करायो अथव अच्छा हा हूंदो सुठो हाणे एॾी तारीफ़ कयो था त कॾहिं खां चालू कयूं पाण क्रिसमस खां कयूं हा मुंहिंजे पुटु जी बि वरी शादी आहे त वरी उनजे हिसाब सां झटि थी वञे मुंहिंजे पुटु जो रूम अहिड़ो सुठी तरह ठहाराइजो जो मुंहिंजी नूहं ख़ुशि थी वञे अच्छा हा हा सुठो आहे ॾिसो हाणे पोइ ॾिसी अचां मां बि कंहिंजे घर हुते पोइ अहिड़ी तरह सां तव्हां हा सुठी विझिजो जीअं सभु ॾिसणु हा त सुठी तरह सेट करे ॾिजो त जीअं सभु ॼणां पुछनि अचनि त न पुछनि की भई इहो किथां आहिनि त छा करायो अथई हा हूअई जीअं पुछनि मूंखां त भई किथां करायो अथव सुठी तरह कराए ॾिजो घर में वरी शादी बादी बि आहे न हुन हिसाब सां भई सुठी तरह हुजे न रूम वुम में जीअं ईंअ बाथरूम में कॿट था ठहनि वार्डरोब था ठहनि सुठी तरह ईअं रूम मूंखे ठहाराइणो आहे टे रूम ऐं हिक हॉल आहे ऐं बालकनी में थोरो गार्डन वार्डन थोरो अहिड़ो हुजे थोरो सुठी तरह मन घर करायां सॼो हा झटि थी वञे हा वेलेंटाइन ते शादी अथस न वरी चोॾहीं फ़रवरी तेसि ताईं सभु मूंखे पूरो कराए ॾीजो हा हा ठीकु आहे बसि बाक़ी अढाई सौ रुपए जे हिसाब सां कजो हा न न न ॿिए कंहिंखे हा हा हा सही सही ॻाल्हि आहे हा हा हा टे सौ रुपया हा हा सही ॻाल्हि आहे उहेई सुठी तरह खां ख़ाली कमु सुठो करे ॾिजो मूंखे हा हा ठीकु आहे हलो ठीकु आहे हा हा हरि ओम हा हा हरि